हलो नमस्कार जी मैं श्रीमती दीपा गुप्ता बोल रही हूँ धन्वन्तरि से मैं आई हुई हूँ हलो जी मैडम हम लोग की जो धन्वन्तरि की आयुर्वेदिक दवा है वो बहुत ही अच्छी है अगर आप लेना चाहें तो जी जी मैडम एक्च्युली क्या है कि वो एक तो सबसे अच्छी बात है कि वो आयुर्वेदिक हैं और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें सूगर की दवा और आज कल सूगर लोगों को तो इतनी हो रही है हैं ना तो सूगर की दवा है बी पी की हैं थायरॉइड की हैं सारी चीज़ों की दवा हैं मैडम रेगुलर अगर आप लेती हैं तो वो तो एक महीने में ही अपना असर चालू कर देती हैं बताती हैं आपको कि हाँ हमें कितनी अच्छी इंग्लिस दवाइयों से ये कितना बेहतर है कितना अच्छा है जी और कोई नुकसानदायक नहीं है क्योंकि ये आयुर्वेदिक हैं नहीं हैं क्योंकि इंग्लिस दवाइयाँ जो हैं अपनी किडनी खराब करती हैं लेकिन ये आयुर्वेदिक है तो ये तो आपको फ़ायदा ही करेगी नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी और इसमें कोई परहेज़ भी नहीं है मैडम जी मैडम मैंने बताया ना कि ये थायरॉइड की है सूगर की है बी पी की है है ना जी क़ीमत अच्छा दवा की क़ीमत पूछ रही हैं आप जी मैडम क्या है देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बहुत सस्ती है या ये बहुत महँगी है मैं ये नहीं कहूँगी लेकिन हाँ ये जरूर है हंड्रेड पर्सेंट गैरेंटी है कि ये आपको फ़ायदा ही करेगी नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी और इस दवा को खाने के बाद आप हमारी धन्वंतरि की दवा खाने के बाद आप पंद्रह दिन में चेकअप करा सकती हैं कि इससे आपको नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है ठीक है मैडम तो एक बार आप यूज करना चाहें उसको एक बार देखें तो कि आप उसको मतलब दवाइयों का सेवन कर रही हैं तो वो दवा आपको कितना फ़ायदा कर रही है इंग्लिस दवाइयों के उसमें रख करके आप देखें जी जी धन्यवाद मैडम राधे राधे